डिलीवरी आह्ले भैया बोल्ला दे भैया इक्क पॉर्सल कराये दा हा परसों चौथे दा आये दा गै निं भैया में अमन शर्मा दे नां दा ऐ ते भैया बड़े दिन होये मंगाये दे आवा दा गै निं भैया टाईम दिक्खी लैओ आपूं गै ढाई हारे बज्जे होने पौने त्रै होई गे भैया भैया दिक्खेओ जल्दी करेओ भैया जरूरी समान ऐ आं भैया इंया बड़ा जरूरी समान ऐ जल्दी करेओ ते ते ओह् ठीक ऐ भैया फिर नमस्ते ठीक ऐ भैया ठीक ऐ